हाँ सर बोलिए हाँ बिल्कुल बना कर देते हैं हाँ तो जैसे आपको बनवाना क्या है सोफ़ा बनवाना है पलंग बनवाना है क्या बनवाना है अच्छा तो आपको जो बनवाना है वो लकड़ी आप आप देंगे कि लकड़ी आप हमें लाना पड़ेगी कि आप सामान आप देंगे कि सामान हमें लाना है जैसे दो दो रूम में आपको सोफा चाहिए और और क्या चाहिए अच्छा आपको एक एक रूम का आपको चालीस हजार रुपए चार्ज लगेगा खाली लकड़ी आप जैसे आप देते हैं बाकी सामान सामान सारा सामान सारा आपका रहेगा है ना पर प पर रूम पंद्रह हजार रुपए लगेगा ठीक है फिर तो नहीं नहीं लग पाएगा इतना लेबर बहुत हो जाती है बाकी मैं देख लूँगा अगर कुछ काम में नाप तौल में उन्नीस बीस होता है तो उस हिसाब से देख लेंगे अपन

हाँ हॉल में देखो साइज़ भी बढ़ जाएगा टाइम भी बढ़ जाएगा लेबर भी बढ़ जाएगी है ना तो उस हिसाब से मैं क्या है कल आपका जो दो रूमों का नाप वगैरह लूँगा आप हॉल दिखा देना उसका नाप लेकर मैं तुरंत आपको उसका भी बता दूँगा चार्ज हाँ आप आपका क्या है नाप ले लूँगा मैं कल नाप लेने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट पैसे बता दूँगा उसमें आपका भी नुकसान ना हो मेरा भी ना हो ऐसा पैसा बता दूँगा आपको मैं ठीक है सर